मानो हरामोन दे

लायदों नोंहा मालफोरा

आं थांनो नागेरदोंमोन हनै बोथोरानो गाज्रि उम औ बेखौनो दा अखा नागारब्ला बेखौ सेरबा बेखौ सय किजि बिदि लायनोसै नामाथाय उम उम बिदिनो आफेल औ बिदिनो आफेलफोरखौ सय किजिसो लाबोनोसै आंगुरखौ माबासो लाबोनोसै

उम नङाब्ला लस जागोन

उम

दखानखौ फोथांनो आन्था एसे एसे लायनानै फानफैसै

औ ए उम

उम उम उम

उम माजोंथो जानो माजोंथो जानो बाजार खालामाबालाय उम उम नङाबा

औ गामोन फन हरलाय लायनानै लायनोसै नामा सानैजों दे होमबालाय दोनथ'नोसै दे दे